नमस्ते मेम हमको सामान लेना है अरे कपड़ा ओपड़ा लेना है

अपना नम्बर दे दीजिए अपने दुकान का हाँ इसी नम्बर पर वाट्सअप चलाती हूँ ठीक है हमको साड़ी वाड़ी लेना है और बच्चों का कपड़ा भी लेना है अरे हजार पन्द्रह सौ तक का है ठीक हम ठीक है मैम आएँगे ठीक है मैम आएँगे मैम ठीक है मैम आज शाम तक का आ जाएँगे मैम बस बच्चों का कपड़ा लेना है अरे जीन्स और ठीक है बच्चों का टी सल्ट और जीन्स जूता यही कुल लेना है हमको जूता भी मिल जाएगा ठीक है मैम सब कुछ वहीं मिल जाएगा तो हम हर दुकान पर क्यों दौड़े एक ही दुकान पर सब ले लेंगे ठीक है आज शाम को आएँगे ठीक है मैम ठीक है ठीक है नमस्ते मैम भेज देना ठीक है नमस्ते जी